जी हेलो हाँ बोलिए अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं आप बेगूसराय का लोकेशन आप बताइएगा तब ना हमारी सर्विस वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है उसका देख लेंगे तब ना हेमरा में ठीक है क्या क्या खाना में चाहिए आपको खाना में देखिए खाना में जितना भी आइटम है ना वह सब मिल जाएगा बस यही है कि आपके ऑर्डर के हिसाब से थोड़ा टाइम हम ले सकते हैं मान लीजिए आप बकरा का टाँग बोल दीजिएगा तो बकरा का टाँग तुरन्त नहीं ना काटकर पहुँचा देंगे उसको बनाना ना पड़ेगा तो उस हिसाब से आप खाना बताइएगा वही हिसाब से आप टाइम दीजिएगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारी सर्विस आधा घन्टा के अन्दर आपके जो है सो रूम पर या ऑफ़िस जो भी है वहाँ पहुँच जाएगा लड़का लेकर आपका हाँ आपका ऑर्डर कीजिए और ऑनलाइन पेमेन्ट कीजिएगा तो ऑनलाइन कीजिएगा नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी भी है लड़का जाएगा वहाँ अपना पेमेन्ट उठा लेगा और खास बात यह है कि आप हमारे खाना से सन्तुष्ट होइएगा तो उसपर रेटिन्ग आएगी तो आप थोड़ी रेटिन्ग कर दीजिएगा बढ़ियाँ से ताकि हमको और सेवा देने में थोड़ी सहायता प्रदान हो माने हम और जो है बढ़चढ़कर सेवा प्रदान करें बताइए खाना में क्या क्या चाहिए आपको पनीर चिल्ली है एक सौ साठ रुपया जो है सो हाफ़ प्लेट है हाँ फुल प्लेट में तीन सौ रुपया लग जाएगा चिक़न माने सिर्फ चिक़न नहीं ऐसे जैसे घर में बनाकर उसनकर देता है वैसे कि कुछ उसमें तामझाम भी करना पड़ेगा माने चिक़न क्या चिक़न टिक्का चिक़न चिल्ली चिक़न फ्राई चिक़न कड़ाही चिक़न चिक़न फ्राई अच्छा वह दो सौ रुपया प्लेट आएगा हाँ जब कम देखिए अब खाना आप इतना शौक़ से किसी की जान जा रही है आप इसमें कम बेसी इसमें क्या कोई बेचारा अपनी जान दे दिया कम बेस क्या होगा जो आपको अच्छा लगे लड़का वहाँ जाएगा जो करना होगा कर दीजिएगा

जैसे दो सौ रुपया हमारा रेट है ना आप दस पाँच रुपया कम दीजिएगा तो कोई बात नहीं है हाँ बस यह है कि आप ध्यान रखिएगा हमारा रेस्टोरेन्ट यहीं काली स्थान चौक पर है और अपनी सखी सहेली जो भी है सबको जो है

तन्दूरी रोटी मैडम आपके पास आते आते ठण्डी हो जाएगी फिर आपको अपने चूल्हे पर गरम करनी पड़ेगी अच्छा ठीक है तो बढ़ियाँ बात है तन्दूरी रोटी पन्द्रह रुपये पीस है

पचीस तीस पीस करवा दें अच्छा तीस पीस मतलब यानी यानी जो है सो आठ दस आदमी का आप खा